हेलो चप्पल जुत्तावला बोलै छियै बाजै छी हूँ की रेट सब छै चप्पलके जेना रिलेक्सो लखानी रिलेक्सोके अइठाम कोन करै छियै दैवला दाम कहबै तबने हइ ई तऽ डेढ़ सए रुपैआ अहाँ कहै छियै एक सए बीसेमे मिलै छै आओर लखानीवला कत्तेमे देबै हमरा तऽ लैके रहै लेकिन दाम किछु कमसम करिऔ आओर लाखानीवला के कत्ते लेबै आओर रिलेक्सोके हँ उ छोटका बच्चावला जे चप्पल होइ छै कनी कनी गो बच्चावला नहि नहि दू तीन सालके बच्चा रहै ने तक्कर चप्पल लैके रहै एगो सात आठ सालके छै तकरो चप्पल लैके छै नै छै ठीके छै तऽ हम्मे करै छियै व्यवस्था अहाँ तऽ दाम कनी कमबेसी करतियै रहय कहै छियै उ तऽ अहाँ एक से बीस पचीस कहै छियै हमरा नब्बे रुपैआमे देतियै तऽ हूँ तऽ बच्चावला चप्पलके की रेट लगेबै बच्चावला चप्पलके ठीक छै ठीक हम दोकानेपर आबै छियै तऽ ओ देखबै ने तऽ बात करै छी ठीक